मेरी फेव मतलब मिकी बड़ी शैल गेम खो खो लगदी अदे मिकी बड़ी शैल लगदी खो खो मेरे मतलब मेरे दोस्त न उनें बी बड़ी शैल लगदी अस सारे दोस्त मिली जुलियै खेढने बड़ा मजा औंदा असेंगी खो खो खेढने अस मतलब इन्ना मतलब अस बड़ा ओह् करने अस मतलब अस कोई पैह्ले अस स्कूल जन्नें ना फ्ही उत्थां दा आइयै अस कोई चार बजे हारै अस मतलब चार बजे हारै अस गेम खेढने खो खो मतलब सारे बच्चे पूरे मिलियै खेढदे मेरे जो मतलब साढ़े ग्रांऽ दे बच्चे न ओह् बी रली मिलियै अस साढ़े ग्रांऽ दे बच्चे न ओह् बी रली मिलियै औंदे फ्ही खेढदे उनें बी इक टैम बनाए दा खेढने दा केईं मतलब ऐसे केईं साढ़े घरे कन्नै इक घर ऐ उत्थे मतलब अस अस सारे किट्ठे होइयै खेढने मेरा जेह्का मेरा भ्राऽ मतलब ऐ कि मेरी भ्राऽ अदे ओह् उसी गेम पंसद ऐ उसी गेम पंसद ऐ ओह् खेढदा कबड्डी खेढदा ओह् उसी कबड्डी बड़ी पंसद ऐ ओह् बी अस चार बजे खेढने ओह् पंज बजे खेढदे पर असें बी इक रूल बनाए दा कि अपना असें बी इक मतलब अपना इक ओह् बनाए दा रूल बनाए दा असें इस टाइमै दी एह् गेम खेढनी असें इस टाइमै दी एह् खेढनी अस इक ग्राउंड बिच्च खेढने असें मिकी खो खो बी बड़ी मतलब बड़ी शैल लगदी मतलब मेरी मतलब रेह् अस चार बजे खेढने अदे कन्नै मेरे फ्रैंडस मेरे कन्नै खेढदे असेंई कन्नै मिगी कन्नै लूता बी शैल लगदा अस लूता बी खेढने पैह्ले अस खो खो खेढने ओह् अस खेढने चार बजे खेढने अदे जेह्का अस लूता खेढने ओह् अस खेढने कोई कोई पंज मतलब जेह्का खो खो ऐ ते ओह् अस खेढने कोई चार बजे शा लेइयै पंज बजे धोड़ी फ्ही अस पंज बजे शा लेइयै अस फ्ही अस छे बजे धोड़ी अस पंज बजे शा लेइयै छे बजे धोड़ी अस लूता खेढने लूता खेढियै फ्ही अस थोह्ड़ा पढ़ी लैन्ने ते बस